अपन समुदायके लोक अरु जेना अभीके समयमे देखल जाइ तऽ अभीके समयमे बहुत सारा लोक अपना बच्चा अरु खेलकूदके सामग्री ग्राउण्डपर ले जाकरके ई ई किट ओ किट ई बॉल ओ बॉल ईसब दै छिकै दै छिकै कि हमरा बच्चा लोक विकसित करै ई खेल खेलल जाइ ओ खेल खेलल जाइ विकसित होत हमरा बच्चा लोक हमरा बच्चा लोक बढ़िआँसँ खेलतै स्टेट लेवलपर स्टेट लेवलपर जेतै शहर लेवलपर जेतै कन्ट्री लेवलपर जेतै एशियनमे जीततै अभीके माहौलके हिसाबसँ अभी समुदाय लेल ई सब परिवार अरु से सोचै छिकै कि हाँ बच्चा लेकिन जेनाकि जानल छिकै कि पहिलुका लोक पहिलुका सोचमे बच्चा कोइ नहि हम नहि ओतना देबौ लेबौ ओतना नहि खेलैलए देबौ घरेमे बैठ करिके मारै छिकै पढाइ छिकै नहि पढ़ अहाँके अभीके समयमे देखल जाइ तऽ देखल जाइ तऽ समुदाय लोक अपना घर परिवारके आसपास लोक अपना बच्चाके ज्यादातर कहै छिकै कि जो बाहर खेलैलए बढ़िआँसँ किट उट खरीदके दै छै बैट बॉल जे जकरा चीजमे इन्टरेस्ट छिकै बैडमिन्टनमे छिकै तऽ बैडमिन्टन खेलैलए खेलैलए दै छै पहिलुका समयमे अइसा नहि छिकै पहिलुका समयमे लोक कहै छै कि नहि हमर बच्चा नहि जेतै बाहर नहि लड़की लोक नहि जेतै बाहर घरेमे रहतै घरेमे पढ़तै घरेमे पढ़तै एखनके समयमे सब बाहर जाइ छै बाहर खेलै कुदैलए जाइ छै तऽ ओहोसँ बहुते गार्जन सपोर्ट अब करै छिकै ई सब चीजमे कि नहि हमरा बच्चा पढ़तै हमरा बच्चा बढ़तै बाहर जेतै खेलतै कुदतै